जय झूलेलाल जीअं असी ॻाल्हायूं पिया जीअं असीं आसे पासे में कस्बों में शहरों में वेंदा आहियूं राज्य में वेंदा आहियूं यात्रा कंदा आहियूं भॻवाननि जी यात्रा हूंदी आहिनि जेको हुन यात्रा में असांखे सुरक्षा ॾिसण में कोन ईंदी आहे जीअं असी नंढा हुआसीं नंढे हूंदे सां ई असीं वेंदा आहियूं वैष्णो देवी जेको जम्मू में ठहियल आहे पोइ हुनमें जीअं बस वेंदी आहे पोइ रस्ता हुते जा हेड़ा ऊबड़ खाबड़ आहिनि जीअं रस्ता ईअं मुड़ींदा आहिनि टेड़ा मुड़ींदा आहिनि पोइ बस जीअं मुड़ंदी आहे त असांखे हीअं डपु लॻंदो आहे कि ॿई यात्रा कंदा हुआसीं सुठे कम लाइ वञू था त असांजी बस अगरि तिरकी वयी या हुनमें फिसिलिजी वयी या मोड़ जाठी में किरी पयी पोइ मतिलबु असांखे एतिरी त सुर सुरक्षा असांखे ॾिसण में ईंदी आहे कि असीं उते वञी करे सेफ कोन आहियूं जीअं असांखे पूरी सुरक्षा मिले कि भई असीं यात्रा करी करे अची सफल माता जा दर्शन करी करे अची पंहिंजे घर सुख सां पहुचूं ईअं को ॾिसी करे ही असीं जीअं यार दोस्त हूंदा आहियूं असीं वेंदा आहियूं अमरनाथ यात्रा ते वेंदा आहियूं पोइ हुते जी सुरक्षा जी जीअं असीं ॻाल्हि करूं पिया पोइ उते जी सफलता बि जेको यात्रा जी सफलता आहे हूं पर असांखे हीअं ॾिसण में ईंदी आहे कि भई जीअं बर्फ जा पहाड़ ठहिया पिया आहिनि रस्ते जे अंदरि ही पहाड़नि में हीअं रस्तो ई ॾिसण में कोन ईंदो आहे असीं यात्रा कंदे कंदे पंहिंजे पाण खे ॾिसंदा आहियूं कि भई असांखे सुरक्षा आहे बि या न आहे पोइ असां यात्रा कंदे कंदे असांखे हीअं लॻंदो आहे कि भई जीअं असी आप असुरक्षित आहियूं ऐं सुरक्षा जे लेकर असांखे चिंता थी वेंदी आहे कि भई ही अची आया त सुठे कम लाइ आहियूं सभु यार दोस्त हूंदा आहियूं पोइ सभु यार दोस्त पंहिंजे में गाल्हाईंदियूं त हीअं ई गाल्हाईंदा आहियूं कि भई हिते असांखे सुरक्षा असांखे घटि आहे मतिलबु जीअं असां सेफ कोन आहियूं हिते भई यात्रा करी करे पोइ जीअं असीं घर वेंदा आहियूं पोइ ई सुरक्षा जे बारे में लेकर असीं पोइ गाल्हाईंदा आहियूं असांखे घणी चिंता थींदी आहे जय झूलेलाल